गोदोहाय हाय'स्कुलाव जेब्ला आं फरायबाय थादोंमोन क्लास' थेन' आ आं क्लास' थेन' आव मोनबाय मोन अब्ला जोंहा मानि बोसोरारि जेरैबादि जाफ्लेबाय थायो बेबादिनो स्कुलाव मोनसे सरसथि फुजा फेब्रुवारि दानाव जोबसि जोबसि जे सरसथि फुजा होयोथ' साथ्र' गथ'बा साथ्र' साथ्रि जयै फोरोंगिरिफोरखौ ओ सनमान लायो ओ बे समाव जोङो क्लास थेन' मोनबाय मोन जों लोगोफोरजों लोगो हिनजावसाफोर बा हो होवासाफोरजों ज'ज' बे फग्राम खौ खालामोमोन आरो जेनबा सरसथि फुजाखौ जो होयोमोन ओ सानसेखालि आरो जोङो ओ सरसथि फुजा खुंनायनि दायथ'आ जों मोन हिसाबै दा जोंहा ओरैबादि दायथ' मोनदोंमोन जेराव जोङो मोनाखौ बेवहायनो थायो गासिबो रेडि खालामजोबखांनायनि उनावहाय' एरेन्ज खालामजोबखांनायनि उनावहाय गाबोन बायदियाव जेनबा सरसथि फुजाया जागोन बे दिनखालि सानसे सिगां जोङो मोनायाव बाहायनो थाखानानै गासिबो एरेन्जमेन्ट खौ जों खालामो मोन आरो बेवहायनो मा जाबाय जोङो गाबोन बायदियाव जेनबा सरसथि फुजाया जागोन बे थांनाय मोना याव माने ओ दा मोनायाव दा बायदि मोनायाव आरो गाबोन सरसथि फुजा जागोन दा मोनायाव आंनि असे क्लास फ्रेनड लोगो नाम खौ बुंथला आङो जेनबा ओमफ्राय सासे मोनसे क्लास उन्दैसिननि सासे हिनजावसानि गेजेराव गेंग्रें गुंग्रें नांलायनाय जाबाय बेखौ आं सामलायनो गोनां जादों दा नांलायनाया मारै जादों होनोब्ला ओरैबादियाव आरो जे बेहा माने मोनाबिलियाव बिसोर बे हिन्जावसाया खाथिनि नालाय गामि खाथिनि स्कुल खाथिनिनो बेखायनो बेयाव थांफिननो आरो जेनबा दसेल' माबानानै थेवब्लाबो जोंनि खमानिया एरेन्जमेन्टा जोबथआखैमोन बे हिसाबै बेयो दसे दंथ'योमोन बेवहाय बेयो मावबाय आरो बोरैबा खामानि मावनानै थोरसि गंसेआ स्कुल निनो दैखराव माब्रैबा आखायनिफ्राय सिलुननानै थ्रां होननानै गोग्लैबाय आरो थ्रां होननानै गोग्लैनायखौ बे आंनि लोगो हौवासायाबो मा होनखो माने 'थंआलि' होनना बुंदों आरो दा बे हिन्जावसायाबो थंआलि होजानाय सोदोबखौ खोनाननै ओरैबादि गोसोआव दुखु मोनबाय जे माने हाजार हख बयबोथ मोनगोन दा बे बिराद गोसो गाज्रि मोनननै बियो हरखाब अखानायै जानो गोनां सरसथि फुजाखौनो बंग जानो थांबाय आरो दा बावहाय मा खालामगोन मा खालामा माने बहुथ सिन्था खालामनांगौ जानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय उनावहाय मा खालामबाय आं ओ माखासे लोगोफ्रा बुंबाय नों नङाबा जानाय नंला होनबाय आरो आंखौ ओमफ्राय नों अननानै माबा खालामदो बिसोर सानैखौ लिंहरनानै एसे मिलायहोदो कमफ्रमायस खालामदो होनननै बुंबाय ओमफ्राय आं बुंबाय आंनि लोगोखौ लेंनानै लाबोबाय आमफ्राय बे हिन्जावसाखौबो लिंनानै लाबोबाय माने मेथारा जेबो नङामोन जास्ट सिमपोल मोन जे बिसोर जास्ट थोरसिया माब्रैबा सिलुननानै गोग्लैदों आखाय निफ्राय गलुननानै ओमफ्राय बाहायनो थोरसिआ गोबा जायो नालाय सिथिल नि थोरसि बेखायनो बेयो फ्लासथाराव नांनानै ख्रां होननानै गाबदों आरो दा ख्रां होननानै गाबनायाव बेहाबो सरसथि फुजानि मोनसे फेन्देल बानायनायाव बे खाथियाव नो दंमोन दा बेखौ खौनानानै बियो गाज्रि बासा बुंफ्लांदों थंआलि सोदोबखौ जे बर'आव थंआलियाबो ग्राज्रि दुखु मोनथाव जाबाय नालाय हिन्जावसायाबोथ लाजिनायबो मोनबाय लोगोफोरनि गेजेराव ओमफ्राय सानैखौबो लिंहरनानै आं गोबां बुजायबाय जे जोंहा फैबाय थानाय सरसथि फुजाखौ आरो गाबोननो जोंहा फोरोंगिरिफोरखौबो लोगो मोनगोन आरो जोंहा बे साना जों फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर गोथार सान जों बाहाय खुनु बेबादि गोसो गाज्रि लानायनै जोङो ओ जों फुजाखौ होनो हाया आरो बाहाय खुनु जोंनि मोनसे जाथिनिल' थाखायल' नङा जोंहा बर' फोरनि थाखाय मोनसे आलादायै फुजा होनाय जायो बे खाथियाव नो आरो ओ हारसाफोराबो बोसोराव माने बाङालिखौनो होन बिहारिखौनो होन नेफालिखौनो होन बा आदिबासि सावथालिखौनो होन सानथालिफोरखौनो होन बिसोर बे खाथियावनो मोनसे मुसुखा बानायनानै बिस्राबो फुजा होयो आरो दा बेखायनो फुजाया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारो आरो फोरोंगिरिफोरखौ मोजाङै जों सनमान लानो हायो आरो ओ जोंबो जोंनि गोसोखौ जेरै खालाम दों फरायसा समावथ नोङो सरसथि फुजा होनो बाथ गोबां मानियो दा बे हिसाबै ओ गोबां माबा खालामबाय आरो जोङो नाजाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आं माखासे खोथा बुंबाय आरो दा गासिबो गोसोआव गैजोबला बेफोरखौ बुंजोबनांगौआ जे हख मानि गोबां बुजायनायनि गेजेरजों आङो सानैखौबो मानिहोनो हादों आरो लास्ट आव ओमफ्राय सानैखौबो हेनसेक लालायनानै उनावहाय कनकलुजनाव लाबोनानै ओमफ्राय जोंनि बे सरसथि फुजाखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हानाय जादों आरो अखानायै ओमफ्राय सानैजों मिलायफिनलायबाय नङाबाथ गोबां फ्रबेलेमाव फैबायमोन माने एखेबारे सिथुएसना गाज्रि जानो नागिरबाय मोन आरो माने गावजों गाव ओरै बेहा जाबाय हिन्जावसा गथ' बेहा जाबाय हौवासा गथ' दा बेनि गेजेराव माखासे ओ उसुबिदा थायोबो नालाय ओमफ्राय जों थाब माबानानै ओमफ्राय बाहाय हिन्जावसाखौ बुजाय आजाय खालामबाय हौवसाखौबो बुंबाय मानिदो बेबादि नङा बे सामायन' खोथा बे जाफ्राङो बे जेबो इसु नङा जेन थेन बे बादि खामानिखौ मावाखै बे हिनजाव सा गथ' निसय बोरैबा आखाय लिमोनदों जानो हागौ बा साबुनफोरखौ दादोंमोन जानो हागौ दा खमानि मावनाय मानसि माब्रैबा गोलैदों बेखौ नोङो एसे आरो बेबो हौवासा मानसि हिसाबै मानि माबायै बुंबाय जेनबा खुगायाव ओंखारफ्रांबाय बुंबाय इनथसलि नोंथां नोंखौ थांखिनानै बुंनाय जायाखै मानि खेलायननै ओरैनो खेलायनानै जकस जोंसो बुंदोंमोन जानांगौ दा बेखौ नोंबो गोसोआव जेबो सानना लानो नांला बेबादि खोथा होनानै उनाव सानैबो मानिलायबाय आरो कमफ्रमायस जालायनानै ओमफ्राय अखानायै मोजाङै मोजां खुंफुंनाय जाबाय